جب ہمارے گھر کے فون کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ وغیرہ میں مسائل کا سامنا ہوتا ہے تو ہم اپنے پھوپھا سے مشورہ کرتے ہیں اگر زیادہ پریشانی ہو تو ہم پاس کی سروس شاپ پر جاتے ہیں اگر ان سے بھی نہ ہو تو ہم دور کے سروس سنٹرز پر جاتے ہیں وہاں پر سنٹر کے سروس سرور ہوتے ہیں ان کو موبائل لیپ ٹاپ وغیرہ کی پریشانی بتاتے ہیں اور دو تین دن کا وقت لے کر ان موبائل لیپ ٹاپ وغیرہ کو ٹھیک کر دیتے ہیں